हा मां करिशमा तिलोकानी मां हूंअ त घणई डांस पर्फ़ोर्मेंसिस कया आहिनि नंढे हूंदे खां वठी हीअंर मुंहिंजी ऐज टेवीह साल आहे मां इलाही स्टेज डांसिस कया आहिनि मूवी शूटिंग्स बि कयूं आहिनि हिक दफ़ो असां सां इहो थियो हो त असांखे कंहिं चयो त हिक डांस पर्फ़ोर्मेंस ॾियणो आहे कजी मैरिज बि उते फ़्लैश मॉब हो उते असांखे डांस ॾियणो हो त हिक ॾींह त असां फ़्लैश मॉब डांस पर्फ़ोर्म कयो उते ऐं ॿिए ॾींह असांजो रिसेप्शन जे हिसाब सां हिक डांस जो फ़्लैश मॉब हो असां हुते वियासीं त असांखे हीअं ओॾी महिल मतिलब पहिरीं हिक मिस अंडरस्टेडिंग थी वयी हुई असां बि न सम्झी सघिया हुआसीं की कीअं हूंदो ऐं असांखे ऐट अ टाइम तव्हांखे स्टेप्स थोरा करिणा हूंदा ईज़ीली त असां चयोसी ठीकु आहे त असां उते वियासीं त उते हीअं हो की ग्रूम ऐं ब्राइड मतिलब जेके ज़ाल घोटु क्वांर हूंदा आहिनि जेकी हुननि जी एंट्री हुई ऐं असांखे एज़ अ साइडर्स डांस करिणो हो हुते हुननि जी एट्री में त असां चारि हुआसीं छोकरियूं पर असांखे एॾो अन कम्फ़र्टेबल लॻे पियो जो की स्टेज पर्फ़ोर्मेंसिस जी ॻाल्हि अलॻि थी वेंदी आहे ऐं असांखे हुननि जी एंट्री करण लाइ अज़ अ साइड पर्फ़ोर्मर डांस करिणो पियो पए ऐं असांजे पासे खां त हू असांखे बिल्कुलु कम्फ़र्टेबल कोन्ह पियो लॻो ऐं असांजे हूअ कं कम्फ़र्ट ज़ोन जे कम्फ़र्ट ज़ोन जे ॿाहिरि हो पर असां जीअं तीअं करे छॾियोसी जो त पहिरीं असांजो उन्हनि खे हा कयल हो असांजे सर खे की हा कंदासीं इन करे पोइ असांखे करिणो पियो ओॾीमहिल